हमारे भारत देश में क्या है कि गाड़ियों के आने जाने का शिश्टम देखा जाए तो बहुत अच्छा है जैसे कि अपन फोर लेन जो रोड है उस पर अगर अपन जाते हैं इधर जाने वाले इधर ही जाएँगे और उधर से आने वाले उधर ही आएँगे मतलब किसी को भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया जा सकता बहुत अच्छा शिस्टम है लेकिन आम तौर पर क्या है कि जब हम सफर करते समय कई मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है वह कैसे जैसे कि हम टहलने जा रहे हैं तो टहलने जा रहे हैं तो बहुत से क्या है मुसाफिर जो आम जो बड़े हाईवे वगैरह हैं रोड वगैरह हैं उन पर टहलने निकल जाते हैं तो उससे क्या है कि जब गाड़ियों का आवागमन आना जाना रहता है तो उससे क्या है कि हादसे के शिकार ज्यादा हो जाते हैं हादसे की जो संख्या है वो बढ़ जाती है तो ऐसे सिश्टम को सुधारने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए जैसे कि चालान सिश्टम हुआ कि अगर आप बिना परमिशन के इधर उधर आप जाओगे तो आपका चालान कट जाएगा ऐसे विभिन्न प्रकार के सिस्टम हैं जिनमें सुधार की वर्तमान में आवश्यकताएँ हैं